یہ ہتھوڑی میں نے اے وَن شاپ ٹولس سے خریدی ہے مجھے دکھنے میں ہی کیسی کی دکھائی دے رہی تھی لیکن مجھے ضرورت تھی اسی لئے میں نے وہ ہتھوڑی خرید لی کیونکہ میرے میں میں نے نیا نیا گھر خریدا تھا مجھے اپنے تمام گھر کے کمروں میں دیواروں پر ہینگرس لگانے تھے کیلیں ڈالنے تھے کیلیں مارنے تھے مجھے بہت ضروری ضروری تھا ہتھوڑی اسی لئے میں نے ہتھوڑی خرید لی لیکن میں وہ ہتھوڑی خریدنے کے لئے مجھے بہت پریشانی ہوئی آٹو بھی نہیں مِل رہے تھے کیب بھی بُک نہیں ہو رہی تھی دوسرے شاپس پر بھی میں گئی لیکن ہتھوڑی تھی ہی نہیں مجبوراً مجھے وہ ہتھوڑی لے لینی پڑی جب میں گھر آئی اور اُس ہتھوڑی سے اپنے کمروں میں ہینگرس لگانے کی کوشش کی تو جیسے ہی میں نے ہتھوڑی مارنا شروع کیا وہ ایک دم سے اُس کی جو لکڑی ہے وہ اُس میں سے اُس کا جو ہتھوڑی لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ نکل گیا اب میں بہت پریشان ہوگئی اب کیا کروں اب میں اُسے واپس بھی نہیں کرا سکتی تھی کیونکہ وہ دُکان بہت دور تھی میں تھک بھی گئی تھی رات کا وقت بھی ہو رہا تھا مجھے پکانا بھی تھا پکوان بھی ضروری تھا اسی لئے میں نے پھر اُسے جوڑنے کی کوشش کی اُسے لکڑی کا ٹکڑا لگا کر میں نے جوڑنے کی کوشش کی پھر میں کچھ وقت کے لئے آرام کرنے چلی گئی پھر میں جب پھر سے میں نے ہتھوڑی کو مارنا شروع کیا لیکن وہ دیوار میں آسانی سے جا ہی نہیں رہے تھے کیلے کیڑے کیلے بھی مُڑ مُڑ جا رہے تھے اب کیا کروں میں نے بہت کوشش کی پھر میرے شوہر گھر آئے جب میں نے اِنہیں بتایا تو وہ مجھے بہت غصّہ کیا کہ تم نے کیوں اِس طرح اکیلے جا کر ہتھوڑی لا لی مجھے کہا ہوتا میں لا لیتا تو میں نے کہا کہ آپ کو کیوں تکلیف دوں اتنی چھوٹی سی بات کے لئے اِسی لئے میں شاپنگ کے لئے گھریلو چیزیں لانے کے لئے جا ہی رہی تھی اِسی لئے میں لے آئی پھر میرے شوہر نے پھر دوسری ہتھوڑی لائی اور ہم نے اِس طرح کام چلا لیا